हॅलो फ्लिपकार्ट हां म्हजी ऑर्डर एक एक एक पांच हय हांव तुमचें कडेन एक ला ओपाला कप अँड सॉसर मागयल्लों हय तो आज म्हाका डिलीवरी मेळळी हांव खूब आश्चर्य जालें तुमचीं इतलीं बेगीन डिलीवरी दिली म्हणून हय कित्याक की म्हाका एका आठवड्या मागीर मेळपाक आशिल्लें हय पॅकिंग सुद्दां खूब बरें आशिल्लें